جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ خریت سے ہیں سر جی آپ سے ایک بات کرنی تھی سر

سر بات یہ تھی کہ میری عمر ابھی اٹھارہ سال ہوئی ہے اور مجھے اپنے آدھار کارڈ کے لیے درخواست دینی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اندراج کے لیے کہاں جانا پڑے گا جی جی جی سر نہیں سر یہ پہلی دفعہ میں بنوا رہا ہوں جی اس لیے مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ میں کہاں جاؤں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جی تفصیل سے تھوڑا بتا دیجیے جی جی سر سر سر اگر آپ مجھے جی سینٹر ڈھونڈ ڈھونڈ لوں تو کیا کاغذات ساتھ لے جانا پڑے گا

جی سر جی جی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ سر کیونکہ میں بہت پریشان تھا جی سر اور جی میں کافی دنوں سے پریشان تھا کہ میں کہاں بنواؤں اور مجھے ایڈریس بھی نہیں پتہ ہو رہا تھا آپ کا تہ دل سے شکریہ سر

جی میں یہ پہلی دفعہ بنوا رہا ہوں اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے اور میں بہت کچھ بہت لوگوں سے میں نے یہ دریافت کیا پوچھا بھی لیکن کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں جی اب میں مطمئن ہوں سر اب میں انشاء اللہ جی جی میں جاؤں گا انشاء اللہ اب اس کو میں کمپلیٹ کروں گا اس کو بنواؤں گا جی جی جی بے حد بے حد بے حد شکریہ سر جزا کم اللہ خیر و احسن الجزاء